हाँ हिंदी भाषा हमारी क्षेत्रीय भाषा से अलग है हम अपने क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं जैसे कि ग्वालियर में लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो लेकिन हमारे भिंड में हमारी क्षेत्रीय भाषा भिंड में बोली जाती है कि तू कहाँ जा रहा है ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं एक क्षेत्रीय भाषा हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा होती हमारे यहाँ जिलो में अलग अलग भाषा बोली जाती है मोरैना में कुछ बोली जाती है भिंड में कुछ बोली जाती है लेकिन हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की भाषा सीधी खड़ी भाषा है इस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं हम ही नहीं सभी लोग प्रयोग करते हैं कि तू कहाँ जा रा है कहाँ से आया है ऐसी खड़ी भाषा हमारे क्षेत्र की है इस भाषा का हम प्रयोग करते हैं इस तरह से हमारी हिंदी भाषा हमारे क्षेत्र की अन्य भाषाओं से अलग अलग तरह से भिन्न है